हँ हेलो मि मिथिलामे तऽ बड़ सुन्दर सुन्दर पाबनि सब होइ छै जेनाकि जे सबसँ प्रसिद्ध पाबनि छै हँ तऽ मतलब एगो होइ छै मिथिलामे मधुश्रावणी सबसँ फेमस छै त्योहार पाबनि ओ होइ छै नव बर कनिआके एक सालमे एके बेर होइ छै ओ मधुश्रावणीके पाबनि ओकर बाद सामा चकेवा होइ छै भरदुतिआ होइ छै ओकर बाद हँ ओकर बाद सब बहुत रङ्गके पाबनि होइ छै जेनाकि चौरचन होइ छै छठि होइ छै ओ तऽ छठि सगरे होइ छै एतहु होइ छै मिथिलोमे होइ छै हँ कोनो पाबनिके नाम पूछू अहाँ तऽ अहाँके ओ पाबनिके नामपर हम बताबै छी मधुश्रावणी होइ छै अहाँके अगस्त मतलब जुलाइके बीचमे होइ छै जुलाइमे होइ छै ओ मतलब जकर नया शादी बिआह होइ छै ने ओ एके बेर पूजल जाइ छै मधुश्रावणी हँ भरदुतिआ होइ छै अहाँके अथीके बाद दीपावलीके बाद होइ छै प्रातेमे हँ दुइ दिनके बादे

बरसाइत पाबनि तऽ ई अप्रैलेमे होइ छै मइमे मइमे होइ छै जेकि की कहलिए बरसाइत पाबनि मिथिलामे करै छै बड़ा नीक बरसाइत पाबनि होइ छै हँ सब करै छै आब ई आओर सब पुछिऔ पाबनि सबके बारेमे कोना पूजल जाइ छै बरसाइत कोना की होइ छै मधुश्रावणी पनरह दिनका होइ छै पूजा गुड़िआ विषहाराके विषहाराके पूजा होइ छै ओहिमे सब जे जे नया नया शादी होइ छै ने ओकरा एक बेर पूजल जाइ छै फर्स्ट फर्स्ट मधुश्रावणी पूजल जाइ छै ठीक ने तऽ ओहिमे मतलब कोहबर घर बनाएल जाइ छै कोहबर घर बनै छै ओकरा बाद फूल तूल तोड़ैलए जाइ छै पनरह दिनका हँ पनरह दिन तक वएह बसिआ फूल चढ़ै छै मतलब विषहारा भगवतीके पूजा पाठ होइ छै सब हँ हँ नियम निष्ठासँ पूजा पाठ करल जाइ छै हँ गौर कोना पूजल जाइ छै गौर पूजल जाइ छै गौरीके गीत होइ छै सब जखन पूजल जाइ छै तऽ सबके बजाकऽ मन्त्रके बारेमे गुप्त मन्त्र लै छै बताएल नहि जाइ छै ठीक ने ओ मन्त्र हँ ठीक छै अहाँ हमरासँ मिलबै ने अहाँ आएल छिए ने मिथिलामे हमरासँ मिलब ने तऽ अहाँके हम बता देब हँ हँ आउ हँ सामनेसँ बहुत नीकसँ बता देब सब पाबनिके बारेमे ठीक ने ठीक छै